گلے کی خراش کے لیے میرے گاؤں میں جو سب سے مقبول گھریلو علاج ہے وہ یہ ہے کہ جب گھر کے کسی شخص کو کسی فرزند کو گلے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے کوئی خراش ہوتا ہے اس کو یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو سب سے مقبول علاج یہ ہے کہ گھر والے اس کو سب سے پہلے گرم پانی کا علاج بتاتے ہیں کہ آپ گرم پانی کا استعمال کریے اس کے ذریعے سے آپ کے گلے کی خراش دور ہو جائے گی اس کے بعد جب اس سے نہیں فائد ہوتا ہے تو اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اس گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال لیں اور نمک ڈال کر کے آپ اس کے ذریعے سے نمک گرم پانی میں نمک ڈال کر کے اس کے ذریعے سے آپ غلالہ کریے اس کے ذریعے سے آپ کے گلے کی خراش دور ہو جائے گی اس کے بعد جب اس سے نہیں فائدہ ہوتا ہے تب وہ گاؤں کے قریبی میڈیکل پر یا کلینک پر جاتے ہیں ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں اور ڈاکٹر کچھ علاج بتاتا ہے کچھ دوائیاں دیتا ہے جو پریشانی رہتی ہے اسی حساب سے وہ داکٹر آدمی کو جو ہے دوائی دیتا ہے جس کے ذریعے سے اس شخص کے گلے کی خراش دور ہو جاتی ہے باقی ایسے کوئی مقبول اور کچھ علاج نہیں ہے گھریلو یہی چیزیں ہیں جو ہمارے گاؤں میں جو ہے گلے کی خراش کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں